काडिबोडी करमलां गोडा सान्नां बातक सान्नां चुन्नां नेवऱ्यो गोडाचें बॉल पिठाच्यो नेवऱ्यो बेसनलाडू पेडे जेलेबी खाजें फेणोऱ्यो चकल्यो डोकल्यो दोदल नेवरी बेबिका शंकर पाळ्यो मुगाचे लाडू उकडे तांदळ्याचे लाडू आलेबेली येलापे बुलिना खाजूर चॉकलेट रव्या लाडू पिठाचे लाडू गोडशें शेवयो बुंदीचे लाडू गुलाब जामून काजू कटल्यो दुदाचे पेडे मैसूर पाक कुंदा